میں کھانا تو نہیں پکاتا ہوں اور نہ ہی اس کا سامنا ہوا ہے لیکن جی بالکل ہم نے بچپن سے لے کر اب تک چولہا پر کھانا پکتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں ابھی بھی چولہے پر ہی کھانا پکاتا ہے گیس آنے کے بعد بھی ہمارے گھر والے چولہے پر ہی کھانا پکاتے ہیں اور میں نے بہت زیادہ اس بات کو محسوس کیا ہے کہ گیس پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اور چولہا پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اس میں بہت پر فرق ہے فرق اس طور پر ہے کہ گیس کے پکے ہوئے کھانے میں وہ مزہ اور وہ ذائقہ نہیں ملتا ہے جو چولہا پر پکے کھانے میں محسوس کرتے ہیں اس لیے کھانا جو چولہا پر ہی پکانا پسند کرتے ہیں لیکن ایک بات صاف طور پر سب کو معلوم ہے کہ گیس کی وجہ سے گھر کی عورتوں کو بہت آرام ملا ہے ورنہ چولہا کا جو کھانا ہے اس کو پکانے میں بہت پریشانی ہوتی ہے جلاون کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور اگر بارش کا موسم ہو تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے گھر کی عورتوں کو اب آرام ملا ہے جب سے گیس کا انتظام ہوا ہے انڈکشن نے تو اور ہی زیادہ آسانی پیدا کر دی ہے